हा हलो हलो केरु दिव्या अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा मा तव्हां जो जाम नालो ॿुधो आहे की तव्हां महाराष्ट्र महाराष्ट्र रेसिपी में जाम सुठी सुठी आइटमूं ठाहींदा आहियो कल्ह कल्ह कल्ह ई मुंहिंजो हिकु दोस्त राति हुनसां गॾु मां वेठो हुउसि हुन मूंखे खारायाईं मिसल त मूंखे चयाईं तव्हां जे नाले हा हा हा त उहोई मूंखे चयाईं उहोई उहोई मूंखे चयाईं भई ठाहींदा अथई सुठा त मस्त त मां चयोमांसि सुबुह आयो तव्हां जो नम्बर वरितो मांसि ऐं मां चयो ॻाल्हायां थो अॼु तव्हां मिसल पाव खां सवाइ ॿियो छा ठाहींदा आहियो अच्छा अच्छा हां हां हां त अच्छा पोइ उहो कान तव्हां जो इहो कीअं तव्हां तव्हां जो इहो रेट तव्हां जो कीअं आहे तव्हां कीअं कंदा आहियो माना कीअं माना हिकु माण्हू हा हा असांखे समुझो की किथे फंक्शन में घुराइणो आहे तव्हां जी आइटम त तव्हां कीअं रेट कोट कंदा आहियो माना कीअं कंदा आहियो प्लेट जे हिसाब सां कंदा आहियो या क्वांटिटी जे हिसाब सां कंदा आहियो हम्म हम्म अच्छ जीअं बि ओके ओके ऐं जेको मिसल मिसल पाव तव्हां ॾींदा आहियो उहो कीअं ॾींदा आहियो उहो कीअं ॾींदा आहियो प्लेट जे हिसाब सां ई ॾींदा आहियो पंटीहें रूपये प्लेट आहे अच्छा अच्छा हां हां अच्छा पोइ तव्हां असां असां खां टीहें हम्म हम्म अच्छा ऐं ॿ लीमो कांदा सभु ॾींदा आहियो न अलॻि सां लीमो लीमो ऐं बसरु ॾींदा हूंदव न अलॻि सां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा तव्हां खे मां अं हा हलो अच्छा मां छा पियो चवां के तव्हां असांजे हिसाब सां ठाहे ॾींदो न असां तिखो वधीक न खाई सघंदा आहियूं असां त सम्झो असांखे घटि अ घटि तिखो सम्झो हा न न असांजी किथे गे टू किथे असांजी असां पाण में मिलण वारा आहियूं गेट टूगेदर आहे अच्छा हुनमें अच्छा तव्हां न में में कांदा पोहा सम्झो असां सुबुह असांखे सुबुह नास्ते में कांदा पोहा खपनि त कांदा पोहा मिली वेन्दा तव्हां जी आइटमूं ॿियूं म महारष्ट्र आइटमूं कहिड़ी चयुव वड़ा पाव क्या बोलना था अच्छा अच्छा हां हां हां हां हां अच्छा पर मां तव्हां इहो म असांजे ऑडर जे हिसाब सां ठाहे ॾींदा आहियो जीअं असां तव्हां खे चऊं वधीक तिखो न खपे असांखे घटि तिखो खपे अच्छा अच्छा तव्हां शादी जा ऑडर हूअं खणंदा आहियो न शादीअ जा आहिनि हिनजा आइन फंक्शन जा ऑडर खणंदा आहियो न

ओके ओके ठीकु आहे मूंखे जीअं थियो मां तव्हां सां मिलांव थो ओके जय झूलेलाल हा